ऐ जेहडा सबाल है कि केहडे़ केहडे़ स्पोर्टस साढ़े ऐरिया बिच खेले जंदे ना ते ओहदे कोई केहडे स्पोर्ट ऐ जेहड़ा सारे ऐरिया च खेलया जंदा ते होर कुतै नेई खेलेआ जंदा अगर है ते फिर दस्सो कि सपोट केहडा ऐ ते पैहलें ते जेहडे स्पोर्ट साढ़े ऐरिया दे बिच खैले जंदे ना जियां इक क्रिकेट होई गेआ फुटबाल होई गेआ और जिन्ने बी बथ्हेरे स्पोर्टस ना ते जेहडे़ स्पोर्टस इयां ना जेहडे़ इने नेशनल लेबल च हिट नेई ऐ जियां साढ़ी ओह् होई गेई केह् आक्खदे उसी खो खो होई गेई कन्नै गै इक मारबल होंदे ब्हांटे होंदे ब्हांटे खेलदे जागत है ना निक्के निक्के सारे जगत ब्हांटे ब्हांटे खेलदे कन्नै गिल्ली डंडा होई गेआ ते जेहड़ा स्पोर्टस मिगी लगदा कि और जगह बिच नेईं खेलेआ जंदा गिल्ली डडां ते गिल्ली डंडा बिच केह् होंदा के इक गिल्ली बनाई दी होंदी ओह् मतलब कढ़ने अस उसी दराटी कन्नै डंडे गी कढ़ने ओहदे कन्नै गिल्ली बनाने ते फिर डंडा होंदा ते गिल्ली उप्पर खिच्चिये डंडा मारना ते जेहलू गिल्ली उप्पर जंदी ते उसी जोरिये सट्ट मारनी ते जिन्नी दूर जाह्ग ते ओह् बंदा जित्ती जंदा ते एह साढ़ा गिल्ली डंडा दा स्पोर्ट होंदा जेहदे बिच गिल्ली गी कढ़ना पैहले शैल करियै गिल्ली कढोंदी जियां क्रिकेट दे बिकट उप्पर बे्ल रक्खी जंदी ओह् उस स्हाबे दी होंदी गिल्ली पर थोह्ड़ी भारी होंदी ते थोह्ड़ी बड्डी होदी ते ओह्दे बिच मारिये दूर सट्टना ओह् ऐ साढ़ी गेम मि लगदा बाकी जेहड़ी अस जगह बिच नेई खैली जंदी कि के एह् थोह्ड़ा ग्रांई स्पोर्ट ऐ एह् कोई इंटरनेशनल जा नेशनल स्पोट नेई ऐ बडे़ स्केल उप्पर नेई खेढेआ जंदा ऐ बडे़ घट्ट जगह खेलेआ जंदा ते मिगी इयां लगदा हा जेहडे़ स्कूल साढ़े ऐरिया बिच जेहडा साढ़े ग्रां आहली साइड ऐ स्पोर्ट खेलेआ जादा ऐ मिगी नेई लगदा कि बाहर ज्यादा स्पोर्ट ऐ ते तां करिये मि लगदा कि जेहड़ा गिल्ली डंडा ऐ ओह् साढ़ा स्पोर्ट ऐ ऐ बाहर नेईं ऐ और बी साढ़े जियां बडे़ बत्थरे स्पोर्ट न जियां ब्हांटे होई गे ते ब्हांटे केह् होंदा ऐ ब्हांटे बिच बी बड़ी बड्डी केटागिरयां होंदियां जियां पैहलें इक टुच होंदी जियां हत्थै उप्पर पकड़िये ब्हांटे उप्पर निशाना लाना ते जिन्ने बी ब्हांटे गुत्ती बिच गेदे होङन ओह् उस बंदे दे होई जंदे ते फिह बच्चे जेहड़ा दूआ बंदा होंदा ते ओह् दसदा कि इस ब्हांटे उप्पर लानी सट्ट ते उस ब्हांटे उप्पर फिह् सट्ट लानी पोंदी ऐ ते उसी आक्खदे पिर ते कन्ने कन्ने फिर औऱ बी होई गे जियां गुल्ली डंडा होई गया बांटे होई गये फिर कन्ने खो खो स्पोर्ट होई गेआ कन्ने क्रिकेट साढ़ा स्पोर्ट होई गेआ जेहडे़ साढ़े ऐरिया बिच खेले जंदे बडे़ स्केल उप्पर बी खेले जंदे जियां क्रिकेट बडे़ स्केल उप्पर खेलआ जंदा फुटबाल बडे़ स्केल उप्पर खेलदे ते कन्नै गै अस बास्किटबाल होई गेआ बेडमिंनटन होई गेआ जेहडे़ बड्डे स्केल उप्पर खेले जंदे जियां नेशनल बी होंदा स्टेट बी होंदा कन्नै गै डिस्ट्रिक्ट लेबल बी होंदा ते फिर इंटरनेशनल स्पोर्ट बी होंदा ऐ हून स्पोर्ट ते जेहडे़ साढ़े जेहडे़ लोकल स्पोर्ट होई गे जियां एह् साढ़े ब्हांटे होई गे जां फिर खो खो होई गेई खो खो बडे़ लेबल उप्पर खेली जंदी ऐ बडे़ घट्ट स्केल उप्पर पर जियां एह् गिल्ली डंडा होई गेआ ते बडे़ स्केल उप्पर नेईं खैले जंदे पर एह् है कि ऐरिया बिच साढ़े ग्रां आहली साइड एह् खेलदे ना स्पोर्ट ते ज्यादा तो ज्यादा खेलया जंदा ऐ जियां जिन्ने बी जागत निक्के होंदे खेले जंदे ते कन्नै गै अगर स्पोर्टस दी गल्ल होई जां जियां साढ़ा में दस्सेआ है कि इक क्रिकेट स्पोर्ट खेलेआ जंदा ऐ साढ़े जम्मू च पैहले ते क्रिकेट बिच केह् होंदा कि पैहलें ते होंदा गली बिच खेलदे जगत जिन्ने बी है नी अपने अपने रूल बनाइयै फिर ओहदे बाद डिस्ट्रिक्ट लेबल होंदा ऐ ते स्कूलें बिच बी प्रोबाइड करदे कि स्कूल बिच बी होंदे जियां इंटर स्कूल होई गेआ कन्नै गै फ्ही डिस्ट्रिक्ट लेबल होई गेआ जां फ्ही जोनल लेबल होई गेआ इस करियै स्कूलें बिच बी होंदे कन्नै कन्नै जियाां गवर्नमेंट बी आरगनाइज करवांदी आखदी इंवैंट खेलो जियां खैलो इंडिया ते ऐ बी नेशनल स्पोर्ट होंदा ते हर एरिया दे जिन्ने बी स्पोर्टस प्लेयर होंदे ओह् बारी बारी खेलदे ते जियां इंगजेम्पल बी में क्रिकेट दी देआं ते फ्ही एह् इक रंजी ट्राफी होई गेई कन्नै गै कन्नै फुटबाल दे इबेंट होई गे जियां स्कूलें दे होंदे जियां कोई बी स्कूल होई गेआ अपने अपने इंवेट होंदे स्कूल दे इंवेट होंदे कन्नै कन्नै फिर ओहदे बाद जेहड़ा स्लेक्शन होंदी अग्गै जेइये फ्ही जोनल लेबल होंदा जोनल लेबल दे बाद नेशनल लेबल स्लेक्शन बी होंदी ऐ स्पोर्ट दी जियां और बडे़ नेशनल होंदे जियां में इक नेशनल लाए दा आंडोमान निकोबार आहली साइड लाए दा जदूं में फुटबाल खेलने गी गेआ ते जम्मू बिच साढ़ा इवेंट हा ते जम्मू काॅलेंज बी चलो खेलेआ ते फिह् ओहदे बाद स्लेक्शन होई ते स्लेकशन दे बाद फिर उनें फिर आसें आडोमान निकोबार आहली साइड लेआ नेशनल खेलने लेई इक म्हीने आस्तै सत दिन जाने गी लगदे सत दिन आने गी लगदे ते बिच चोदां ही थ्होंदे ओहदे बिच नेशनल लेबल दा इक इवेंट होंदा जेहदे बिच नेशनल लेबल दी हर टीम आई दी होंदी हर स्टेट दी टीम आंदी ऐ जेहड़ी अपनी स्टेट गी रिप्रजेंट करदी ऐ ते ओह्दे बिच फही जिन्ने पंदरां प्लेयर शार्टलिस्ट होंदे ते फ्ही अग्गे अग्गे जेइये फिह केह् आक्खदे कैंम उप्पर खेलदे इंडिया कैंम उप्पर प्रैक्टिस करदे ते ओर जिने फिर ओर अग्गे जेइये और बी आपरचूनिटी थ्होंदी जां कोई इयां कैंप बिच चली जाए ते जेहदी गेम शैल होई दो तिन साल प्रैक्टिस करने दे बाद इंडिया ही खेलदे जागत ते एह् बी जिन्ने बी इवेंट जिन्ने बी आरॅगनाइस करवांदी गवर्नमेंट अपने ऐरिया बिच ओहदा फायदा होंदा ते स्पैशल में क्रिकेट दी गल्ल करां ते क्रिकेट में इयां डिस्ट्रिक्ट लेबल ते इवेंट होंदे रेहदे चौबी घंंटे होंदे रैहदे ते ओहदे बाद फिह् स्टेट लेबल होंदी ओहदे बाद सारें गी पता जेहड़ी रंजी ट्राफी होंदी पैहलें डिस्ट्रिक्ट लेबल दी स्लेक्शन होंदी ऐ जोनल लेबल दे बाद स्टेट लेबल जंदे ओहदे बाद जेहड़ी रांजी होंदी ते ओह् फिर होंदी अलग अपनी स्टेटा लेई खेलना है नी है कि जेहड़ी स्टेट च तुस विलोंग करदे ओ उस स्टेट आस्तै गै खेलना एह् होंदी के कोई बी स्टेट अस खेली सकने क्योंकि रांजी ट्राफी च केह् होंदा पैसै लगदे ते रांजी ट्राॅफी च लक्खें च इनकम थ्होंदी ते इनकम दे करदे करियै राॅजी ट्राफी फायदेमंद होंदी फाइनेंशल कंडीशन इंपरोब करदी ऐ सारें गी पता के राॅजी ट्राॅफी च लक्ख लक्ख रुपये दी इक इक मैच दी फी होंदी ऐ तां करियै राॅजी ट्राफी इन्नी फेमस ऐ ते ओहदे बाद च सारें गी पता के जिसलै बी राॅजी ट्राफी दा कोई मैच होग ते इक स्लेक्शन कमेटी बौहंदी पूरा थारोली बाच होंद ते सारें गी पता के रांजी ट्राॅफी बिच किन्ने प्लेयर इंडियन टीम बिच आहली बी खेला दे ते खैलिये चली गे ते अग्गे बी खेलना ते ते स्पोर्ट कमेटी बैठदी ते ओहदे बिच जेहड़ा फाइनल बी होंदा स्पेशली ओहदे बिच बडे़ बडे़ स्लेक्टर आंदे ते दिक्खदे कि केहदी गेम कनेही ऐ ते स्पेशली जेहड़ा ईवेंट जेहड़ा आईपीएल होई गेआ जियां ते आईपीएल जेहड़ा मेन इक स्पोर्टिंग इविंट ऐ जेहदे बिच सारे जने बी प्लेयर इमरजिंग प्लेयर अग्गै औंदे और बिडस लगदी पैसा लगदा ते फिर ओह् जेइये आई पीएल खेलदे ओहदे बाद ज्यादा तू ज्यादा मौका ओह् प्लेयर गी सारे गी पता गै ओह् आइपीएल कन्ने गै थ्होंदा कन्नै गै स्पोर्ट दी गल्ल करां जियां हून फुटबाल दी गल्ल करां ते फुटबाल बी अजकल इन्ना हाइक च अबा दे के इन्ना खेलेआ जारदा बल्डबाइड खेलेआ जारदा अज दे टाइम ते स्पेशली इंडिया बिच ते फुटबाल दा बड़ा क्रेज आई गेदा ऐ पैहलें सिर्फ दिक्खने दा क्रेज हा हून खैलने दा बी आई गेदा ऐ कन्ने एस सी एफ कप जित्ते दा स्पेशली सुनील सेट्टी होरे बड़ी महेनत कीती इंड़ियन टीम दी हर प्लेयर ने मैहनत कीती दी उस कप लेई ते ओह् करिये फिर हून एह् पासिबिलटी लग्गा दी कि इंडिया अग्गे जाइये इस साल इस बारी जां अगली बार फीफा बल्ड कप बी खेली लै ते अगर इंडिया खेली लेगी तां अग्गै आने आहली बीह् पंजी साल च गेम सिद्धी रेही जियां इडियां इस बारी दा बल्ड कप आरॅगैनाइज करा दी ते अग्गे जेइये फीफा बल्ड कप आरॅगैनाइज करबाई सकदी ऐ ते ओह बी

उस स्हाब कन्नै किन्ने किन्ने पवाइंट बनदे जियां बन टिप कैच होई जंदा कन्नै कन्नै जोरियै छक्का मारने कन्नै बी आउट होई जंदा ते ओहबी जेहड़ी इंबेट स्पोर्टस इंबेट इक स्माल स्केल उप्पर खेले जंदे जियां गलियें बिच खेले जंदे है नी ते फ्ही जियां में आखेआ बडे़ बडे़ स्केल उप्पर खेली जंदी क्रिकेट होई गेआ फुटबाल होई गेआ जियां में हून आक्खां बासकिटबाल बासकिटवाल बी इक इंबेट ऐ स्पैशली एह् नी गेमा जियां वासकिटवाल बिच हाइट बी बडी ज्यादा मैटर करदी छे फिट बंदा घट्ट थमा घट्ट होना गै चाहिदा बासकिटबाल खेलने बास्तै नेईं तां गेम बड़ी डिफीकल्ट होई जंदी उस प्लेयर आस्तै खेलने आस्तै तां करियै एह् बी है एह् नेईं है कि हाइट कन्नै सिर्फ बासकिट गै खढोंदा लेकिन हाइट बडा फैक्टर ऐ ओह् गेम खेलने च तां करिये जेहड़ी बी स्लेक्शन होंदी ते पैहली ते एह् गल्ल गै दिक्खी जंदी के हाइट किन्नी है जिन्नी बी शैल हाइट होग जिन्नी बी बड़ी हाइट होग उस प्लेयर आस्तै उन्ना स्हेई होना ओह् स्पोर्ट खेलने आस्तै कन्नै एह जियां साढ़ा बेटमिनटन होई गेआ जियां बेटमिनटन बिच बी मेडल आह्नने आं तां करियै स्पोर्ट इबेंट बधा दे साढ़े एरिया दे बिच ओह् स्पोर्ट ऐ ते जियां जम्मू बिच प्लेयर हून उमरान मलिक होई गेआ अबदुल समाद होई गेआ अग्गे जेइये खेला दे स्टेट गी नेई ओह् नेशनल लेबल बिच इंडिया उप्पर खेला दे ते कन्नै पूरी स्टेट गी रीप्रजेंट करा दे उस स्टेट दा नां करा दे तां करिये एक्सपोजर ऐ जिन्ना बी स्पोर्टिंग इंबेट ना जेहडे़ हर टाइम होंदे रौंहदे तां इस आस्ता होंदे कि जियां कि मोटीवेशन प्लेयर गी थ्होग अग्गे जान ते फ्ही ओह् बडे़ स्टेज उप्पर रिप्रजेंट करन अपनी कंट्री आस्तै नेईं खेले नेईं जे बडे बडे़ टूर्नामेंट कंट्री आस्ते मेडल आनङ बड़ी बड़ी ट्राॅफी आन तां करिये खेलदे एह् है कि और बी पुच्छो स्पोटस प्लेयर गी एरिेये बिच साढ़े बडे़ बडे़ स्पोर्ट होंदे ना निक्के मुट्टे अग्गे पिच्छे आहले है नी ते हून स्पोर्टस दा फिर केह् करना के के एह् है कि में आक्खना कि हून ते बड़ा ज्यादा एक्सपोजर होई गेदा ऐ स्पोर्ट दा खेलन आस्तै पर जिन्ने बी निक्के स्पोर्ट होई गे जियां में आखेआ गुल्ली डंडा ऐ ते बड़ा कट खेलेआ जंदा बाकी ऐरिये बिच बी मी लगदा ते कन्नै गै कन्नै ब्हांटे बी होई गे जियां ब्हांटे बी बडे़ घट्ट खेले जंदे ना ज्यादा तुस इयै आक्खी सकदे ओ कि ब्हांटे बी इनेने ज्यादा है नी ग्रां आहली साइड एह् गेम ज्यादा खेली जंदी ऐ ते ज्यादा तरीके कन्नै खेली जंदी ऐ ज्याद मजा कन्नै खेली जंदी ऐ ते ज्यादा रुल ते नेई होंदे प्रापर खेली जंदी ऐ ठीक ऐ कन्नै जिन्ने बी जगत होई गे ग्रां आहली साइड कोई फील्ड थ्होई जा मिट्टी पेदी होऐ उप्पर आपे फील्ड बनाइये क्रिकेट खेलदे अपने एरिया बिच क्रिकेट खेलदे अपने एरिया जियां हर गली दी अपनी इक टीम होंदी अपनी अपनी गली दियां टीमां इक दूए गी कम्पीट करदे ते फ्ही इक टीम कोई जितदी कोई हारदी ते एह् नेईं हे कि इक दिन दी दो दिन दी है ते ओह् अग्गे बी बधदे रौंहदा कंदे कंदे पेसे पेई जंदे पेसे पाइयै बी खेलदे एह् हे कि गेम चलदी रौंहदी प्लेयर अपनी जान मारदे रौंहदे जिन्ने बी जागत हैन ओह् उस टाइम च जिन्ना बी खेला दा ऐ उस टाइम च ओह् पूरी अटैमट करदे पूरी ओह् अपना जोर लांदे गेम जित्तने लेई गली च बी चलदी गेम पर ओहदे च मोटीवेशन होंदी जित्तने लेई ऐकचुली में तां करियै मेंशन करना क्रिकेट गी क्योकि इंडिया च जिन्ना बी बड्डे बड्डे मैच निक्के बी मैच होन गलियै च बी होन कुदे ऐंथुजिआजम कन्नै प्रापर फोकस कन्नै खेढी जंदी हर स्पोर्टस इक्युल बोलदे एह् हे कि स्लाइड आहली क्रिकेट ज्यादा पसंद करदे जिन्ने बी हैन जिन्ने बी जागत पैहले गेम जिन्ने बी क्रिकेट बिच क्रिकेट होंदा एह् नेई है कि छडा क्रिकेट होंदा बडे़ जागत फुटवाल बी फड़दे बाॅलीवाल लेकिन ज्यादा बच्चे क्रिकेट होंदी बाॅलीबाल बी खेलना आंऊ सैल ते बधिया खेला दा कन्नै कन्नै उंदे सैल होआ दे बालीबाल दे स्पैशली बाॅलीबाल दी स्पोर्टस बी मिलदा अजकल हर स्कूल प्रोवाइड करा दा अपने अपने इवेंट बी करांदा बाॅलीबाल दे इवैंट बी करांदा शैल करियै ते बाॅलीबाल च बी जम्मू दे जागत जम्मू दी कुड़ियां जिन्ने बी होन बाॅलीबाल च अग्गै जान स्पोर्टस गी रिप्रसेंट करन बाॅलीबाल बी अजकल इंटरेस्टिंग स्पोर्टस ऐ ज्यादा कोला ज्यादा बच्चे पसंद करदे बाॅलीबाल खेलना तां करियै बाॅलीबाल असें खेलने लेई बाॅलीबाल बी रक्खे दा ते एह् हे कि बाॅलीबाल बिच बी ऐ हून फुटबाल दी बी स्पैशली गल्ल करां बाॅलीबाल दी बी गल्ल करा में आखेआ स्कूल च होंदे एह् है कि स्कूल च गै सीमत ऐ एह् अग्गे बी जंदा स्कूल दे अपने अपने इंवेंट होंदे हर स्कूल दे अपने अपने इवेंट होंदे कन्ने जेहडा इवेंट होना उस इवेंट च स्कूल अग्गे अपनी प्लेयर गी रिप्रसेंट करदे कि एह् साढ़ा प्लेयर साढ़ा एह् स्टेट दा प्लेयर ऐ एह् स्टेट दा पल्येर ऐ इने अग्गे जाइयै रिप्रसेंट करना ते कन्ने एह् इंटरस्कूल होंदा ते फिर लोकल एरिये दे स्कूल होंदे ओहदे बाद जेहड़ा बी ओहदे बिच सिलेक्ट होंदे हर स्कूल अपने प्लेयर सलेक्ट करदा ते ओह् उस प्लेयर फिर अग्गे जेइयै गेम खेलदे गैम केह्डी खैलदे अपनी स्कूल ही जोनल लेबल उपर जोनल लेबल उप्पर जियां नार्थ जोन होई गोआ साउथ जोन होई गेआ बेस्ट जोन होई गेआ इस्ट जोन होई गेआ योन लेबल उप्पर अपनी टीम गी रिप्रसेंट करदे एह स्कूल तक गै सीमत नेईं ऐ में अगर टूर्नामेंट बगैरा मिलदा ओहदे बाद बी टीमां जेहड़ी ना मतलब सिलबर जितदी ब्राउन जितदी और आपचूरनिटी होंदी जियां योनल दे बाद नेशनल होई गया नेशनल बिच केह् होंदा हा योनल दी जिन्नी बी तिन तिन टीमा जितदी होन ब्राउंन मेडल सिलबर मेडल गोल्ड मेडल एह् सब टिमा किट्ठिया होंदिया एह् कोई इक स्कूल करदे एह् सकूल बिच इस साल दा नेशनल इंबेट होना ओह् सकूल नेशनल इंबेट आरगनाइ करांदा उस स्कूल च जोन टीम दी सारी बिनर टीमां जिन्नी बी होंदियां इस इवेंट बिच आंदी ते उस इंवेंट बिच पार्टीस्पेट करदी ते फिर उस इंबेट बिच जोनल लेबल दियां टीमां बी जंदू करदियां फाइट फिर तिन टीमां जंदियां नेशनल लेबल आस्ते इक होंदी अलटीमेट बिनर जेहडी टीम होंदी जेहडी टीम जोनल लेबल दी सारी टीमें गी हराइयै जिन्नी बी टीमां जिती दियां अपने योन च उनेंगी हराइयै नेशनल लेबल च जेहड़ी पैहली नम्बर आंदी उसी गेल्ड मेडल मिलदा जेहड़ी सारें गी हराइयै पर फाइनल बिच हारी जंदी उस टीम गी मिलदा सिलबर मेडल जेहडी टीम सेमीफाइनल हारी जंदी जेहडी टीम ने दुई टीम कोला सेमीफाइनल हारे दा होंदा ऐ जो टीमां सेमीफाइनल हारी दी होंदिया उंदे च मेच होंदा जेहडी सैमीफाइनल हारी दी टीमां ुंदे च जेहडी टीम जितदी उसी फिर बराुंस मेडल थ्होंदा जेहड़ा होंदा थर्ड प्लेस नेशनल लेबल थर्ड पलेस होंदा नेशनल लेबल एहदे बाद एह् नेई ऐ कि गेम बंद होई गेई जां ओहदे च गेम बाज होंदी थारोली बाज होंदी ते ओहेद बिच ओ हबी आखर आपचूरनिटी मिलदी कि आखर बड़ा शैल करा दा एह् स्पोर्ट बिच इसी आपॅचूरनिटी मिलनी चाहिदी अग्गै खेलने आस्तै ते फिह् ओह् पल्येर अग्गै जाइयै रिप्रेजेंट करदा अपनी गेम शैल करियै रिप्रजेंट करदे शैल करियै अपना बी नां करदे असें बी दिक्खे दा ऐ जियां फुटवाल खेलन जाने उस में दिक्खेआ बडे़ बडे़ शैल प्लेयर आंदे ते अपनी गेम दसदे ना उस टैंम टीमें गी रिप्रसेंट करदे ओहदे बाद नेशनल लेबल स्कूल अपनी फैमली अपना अग्गै जेइयै इंडियां खैलदा ते हंडरेड प्रसेंट दिंदे अपना गेम च कन्नै कन्नै जेहड़ा गवर्नमैंट बी आरॅगैनाइज करांदी ऐ इवेंट स्पेशली त्यार करदी ऐ प्लेयर गी कि खेलो इंडिया जान खेलन जियां साढ़ा स्टेडियम ऐ कटरा बिच ओहेद बिच बी प्लेयर गी ट्रेन करदे सिखांदे दो तिन चार चार साल सिखांदे और ओहदे बाद उस प्लेयर गी इन्ना ट्रेन करदे कि इन्ना ओह् सक्षम बनांदे कि ओह् अग्गै जाइयै एह् फिर खेलो इंडिया खेलग अग्गै जाइयै खेलग जियां साढ़े कटरा बिच एह् नेह् आरचर प्लेयर बी हैन जिनें इंटरनेशनल लेबल उप्पर बी गेम खेली दी जियां पैराअलांपिक्स बिच बी अपना पार्टीसपेशन कीता दा होए पैरा अलांपिक्स च बी ते इस लेबल दे प्लेयर बी हैन जिनें साढ़े रिस्पेक्टिड प्राइम मिनिस्टर मोदी स्हाब कन्नै बिडियो काल उप्पर गल्ल बी कीती दी पैराआलांपिक प्लेयर होने दे नाते एह् है कि साढ़े कटरा स्टेडियम च जिन्ना बी साढ़ा ऐरिया ऐ कटरा एहदे बिच बी मतलब स्टेडियम आने कन्नै श्रीमाता बैष्णो देबी कांपलेक्स स्टेडियम ऐ इन्ना एक्सपोजर थ्होआ दा हर पलेयर कन्नै बक्खरे कोचिस होंदे हर पल्येर कन्नै ते हर गेम दे कोच आइयै हर इक गेम सिखांदे जियां हर चीज दा इक कोच ऐ बास्कि बाल दा अपना कोच ऐ बाॅलीबाल दा अपना कोच ऐ अथलेटिक दा अपना कोच ऐ अपने अपने कोच आंदे अपने प्लेयर ट्रेन करन किन्ने गै प्लेयर में दस्सी सकना साढ़े कटरा बिच नेशनल खेले दे हून नेशनल दी गल्ल नेईं ऐ इंटरनेशनल पेराअलोपिंकस पैराअलोपिंकस तक खेली आए दे हर कंट्री च जाइयै खेली आए दे इस किस्म दा एक्सपोजर एसएमबीडीयू साढ़ी फाइड्रेशन प्रोवाइड करवा दी ऐ हर प्लेयर गी ग्रां दी बी गल्ल करां ने साढ़ा ऐरिया ऐ ओह् अस दिक्खने साढ़ी अक्खी कन्नै कि केह् चला दा ऐ ओह् जिसले गेम आरॅगैनाइज कराई जंदी ऐ कन्नै कन्नै फिर उनेंगी इंडिया खेलने लेई अग्गे भेजदे न और बी कन्नै नेशनल ईवेंट लगदे रौंहदे प्लेयरें गी ते एह् बी है कि हर प्लेयर दा सपना होंदा आलपिंक खेलना ते जेहड़ा साढ़े कटरा बिच प्लेयर हे आलपिंक खेला दे मोदी सहाब कन्नै बिडियो काॅल उप्पर गल्ल करा दे एहदे उप्पर प्राउड दी गल्ल नेई ऐ एहदे उप्पर एक्सपोजर दी गल्ल नेईं ऐ कि किन्ना गै एक्सपोजर फाइनेन्शली प्रोबाइड करा दा इक अथलीट नू एहदा मन ऐ खेलने दा पूरा एक्सपोजर प्रोवाइड करंग कटरा च बी जम्मू च बी साढ़ा जेहड़ा एरिय ऐ ओहदे बिच बी प्लेयर बडे़ बडे़ प्लेयर निकले जियां उमरान मलिक सारे इंडियां टीम आस्तै खेलदे अव्दुल समद बहुत बधिया प्लेयर सन राइजय हैदराबाद दे कन्नै कन्नै अभिशेक नेहा प्लेयर आया आरसीबी च इस बार ओह् खेली नेईं पाया बेंच उप्पर गै उनें रक्खे दा हा पलेइंग इलेवन च नेईं पाया उनें भला आरसीबी दे स्काड बिच ओह्बी ऐ हे ते जम्मू च बी क्रिकेट बिच स्पेशली में आक्खा ना इन्ना एक्सपोजर थ्हेआ दा प्लेयर अग्गै बधा दे ओह् है कि हर तरीके कन्नै पल्लेयर गी पूरा बेनीफिट होऐ पूरा एक्सपोजर थ्होऐ ते पूरा फाइनेनशली बी स्पोर्ट थ्होऐ कटरा बिच बी जंदे ते कटरा बिच बी प्लेयर नेशनल खढने गी जंदे त कोई खर्चा नेईं होंदा खाना पीना पूरा फ्री होंदा फ्री आरॅगैनाइज कराई जंदी ऐ आने दी टिकट जाने दी टिकट बी कटवांदी ऐ फेडरेशन एसएमबीडीयू दे थ्रू होंदा ऐ गवर्नमेंट दे थ्रू होंदा ऐ इंदे थ्रू होंदा ऐ प्लेयर दा कोई खर्चा नेई होंदा प्लेयर ने बस जाना अपनी गेम जेहड़ी बी ओहदी बेस्ट गेम ऐ ओह् उनें खेलनी गेम रिप्रसेंट करनी उद्धर जाइयै प्लेटफार्म बिच ओह् गेम रिप्रसैंट करियै जित्ती गे ते शैल गल्ल ऐ अगर नेईं बी जितगे अगर कि कोई बी स्पोर्ट होंदा हार जित्त दी गेम होंदी ऐ अगर तुस हारी बी गे तां बी पूरा स्पोर्ट ऐ कि बापस ते तुसें बापस बी आना ओह् गेम खेलियै तां बी ओहदे बाद बी और बी तुसेगी मौके थ्होने अग्गे चैइयै खैलने आस्तै तुसेंगी स्टेट दे प्लेयर आस्तै इन्ना है कि साढ़े एरिया च लोकल कटरा च जम्मू च एह् है स्पोर्टस जेहड़ी ऐ मेक्सीमम लोक खेला दे ते अग्गे बी खेला दे प्लेयर शैल कीते दा शैल गै करा दे